हलो मैं योगा टीचर बोल रही हूँ आप कौन बोल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आप योगा सीखना चाहते हैं आप और कितने लोग हैं योगा कौन कौन सीखना चाहता है हाँ अच्छा अच्छा आपके पाँच दोस्त आएंगे ठीक है अच्छा और कितने बजे आप लोगों को मतलब सीखना है मतलब सुबह सीखना है कि शाम को सीखना है हाँ अच्छा अच्छा सुबह सीखना चाहते हैं एक हफ्ते में सात दिन में आप कितने दिन सीखेंगे मतलब दो दिन तीन दिन उसके हिसाब से हमारा रेट चार्ट और प्राइस है इसीलिए मैं पूछ रही हूं ठीक है एक सप्ताह में आप अगर तीन दिन आएंगे तो एक दिन का मैं टू हंड्रेड रुपीज़ चार्ज़ करती हूँ दो सौ रुपए चार्ज़ करते हैं तो तीन दिन के लिए छह सौ रुपए वो ठीक होगा आपके लिए उससे कम अगर आप लोग बोल रहे हैं ना आप लोग पाँच छह जन आएंगे अगर दस लोग इतना अगर आएंगे तो मैं कुछ डिस्काउंट दे सकती हूँ वरना पाँच लोगों में अगर मैंने एक को भी अगर कम कर दिया और आप तीन दिन सीखोगे तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना मतलब इसीलिए आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ हाँ हम डेढ़ घंटा सिखाएंगे दिन को तीन दिन ठीक है ठीक है आप अगर आप आठ से दस जन अगर आएंगे तो मैं आराम से दो घंटे के लिए सिखाऊंगी और आप लोगों से एक एक दिन का दो सौ नहीं वन फिफ्टी एक सौ पचास रुपैया लूंगी चलेगा इतना ठीक है आप मंडे ट्यूज़डे वेडनेसडे आ सकते हैं नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राईडे आ सकते हैं अगर आप म मतलब अगर आप हाउसवाइफ हैं वर्किंग वुमन हैं अगर आपको टाइम नहीं हो पा रहा है मंडे को तो आप लोग फ्राइडे सेटरडे संडे को आ सकते हैं क्योंकि क्या होता है फ्राइडे सेटरडे संडे में ना रस थोड़ा कम होता है मतलब आपके हस्बैंड ऑफिस लेट से जाते होंगे या आप काम लेट से करेंगे हाँ ठीक है ठीक ठीक है हाँ हाँ आपने तो बोला ना आपने तो बोला ना मतलब सुबह के टाइम में आपको करना है बस कौन से तीन दिन आप करना चाहते हैं अटेंड करना चाहते हैं वो अगर बोल देंगे तो अच्छा होगा मेरा यहाँ पे सेंटर है जहाँ पे मैं योगा सिखाती हूँ अगर आप चाहे तो मैं घर में भी आकर मतलब सेशंस दे सकती हूँ आप सब एक के घर में अगर आप जमा होंगे तो मैं वहाँ आकर आपको आराम से सिखा पाऊँगी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो तो मतलब प्राइस वही वन फिफ्टी रहेगा अगर आप आठ से टेन लोग हो गए तो अगर आपके घर में आना पड़ेगा मुझे वहां आना पड़ेगा तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा प्राइस थ्री हंड्रेड रहेगा घर पर आने से थ्री हंड्रेड होगा लेकिन आप अगर यहाँ पे आएंगे लेकिन आठ दस जन अगर आएंगे तो वन फिफ्टी देंगे तीन दिन के लिए वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी और अगर पाँच छह जन अगर आप लोग आ रहे हैं तो दो सौ दो सौ दो सौ देना पड़ेगा पर हेड पर जी और ज़्यादा और ज़्यादा दोस्त आएंगे तो मैंने बोला ना आप दे एक सौ पचास रुपए दे देना पर हेड आप आप पूछिए और कोशिश करिए कि आप आए क्यों कि योगा करने से क्या होता है तबियत अच्छी रहती है और चांसेज़ ऑफ़ द हार्ट अटैक और वो जो कार्डियक अरेस्ट वो कम रहता है और मोस्टली आप लोग अगर करने नहीं जाते तो फिर ये करोगे तो अच्छा रहेगा समझ रही हैं ना जी जी ठीक है तो फिर आप मुझे बताइए दुबारा फिर आप श्योर होकर आप मुझे आराम से बताइए ठीक है जी जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैडम ठीक है ठीक है फिर ठीक है ठीक है रखिए मैम गुड नाईट मैडम थैंक यू थैंक यू